وزن بڑھانے کے لیے گھریلو تدابیر بہت سی ہو سکتی ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں تو ہماری جو دادی ہیں یا ہماری نانی ہیں تو وہ ہم سے عموماً یہ کہتی ہیں کہ بیٹا زیادہ کھانا کھاؤ وقت پر کھانا کھاؤ اور کھانے میں بھی کچھ مطلب ایسی چیزیں دیتی ہیں جن کے اندر نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ہم ہم میں یاد ہے کہ جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو ہماری دادی ہمیں گھی کھلاتی ہیں کہتی ہیں روٹی پہ چپڑ کے گھی کھاؤ اس سے جو ہے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا آپ کا وزن طاقتور بنے گا آپ کے اندر تازگی رہے گی تو گھی کھانا سبزیاں کھانا پھل کھانا وقت پر کھانا اور روٹی کھانا زیادہ تر روٹی کھائیں چاول کھائیں اور بھی بہت سی اسی طریقے کے نسخے ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں